आं म्हाका मरे फोटोग्राफर फोटो काडपाक बजट कितलें आसता तें म्हाका तांकां काल सांग पोया फोटो काडपाक फोटो काडपाक कितले पयशे पडटा ते एक म्हाका लग्नाचे काडपा जाय मागीर हळदीचे तशें हय आं आनी आनी हळडीचे बी तेलाचे बी ते हळडीचे तशे काडपा जाय आं आनी मागीर ते कमी कमी डिस्कावंटूय जावपा ना जावपाक जाय हांव वळखीचो मरे तुगेलो कमी जावपा जाय न्हू आं आतां चड आ म्हाका हे धा तारीक मेळ मेळ्या बरो तशें हय आं बरें क्वॉलिटी बी तशें मरे क्वॉलिटी बी बरी आसा मरे फोटोवाची सारकी आं म्हाका पयलीं हें जाय फुडले बूक असो जाय तो फोटवाचो

नायट पय मागे भावालो बीन आसा हय तो मात्शें तो हांवें भायर गेलो नाल्या ताका मातशें बरें फोट जाय हींग काडपा आं पूण बेगीन पळय हां बेगीन म्हाका जाय हांव धाड तुका मागीर आनी फोटो ते बरें उरपा जाय सारकें आं आं आनी ते मागीर पयशां उलोया तूं आमी मागीर आं आनी किदें म्हणटा तशें बरें आसा मरे आनी ते फोटो मागीर ते केन्ना मेळ सारक डेट सांग म्हाका तूं मागीर हय मरे आं बरें तर